नमस्कार फूल किसी भी प्रकार के पौधों को लगाने का फ़ायदा ये है कि आपका स्वास्थ्य और आपका वातावरण इससे पूरी तरह से रिलेटेड होता है फल और सब्जियाँ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है इसकी खेती करना अति आवश्यक है और इसका खेती आप अपने गार्डन में कर सकते हैं जिस पर कम से कम कीटनाशकों और दवाइयों का प्रयोग किया जा सकता है इससे हमें बीमारियों से तो सुरक्षा मिलती है और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इससे काफ़ी फायदा होता है फल और सब्जियाँ उगाने का दूसरा एक और फ़ायदा है कि हमें इसे मार्केट से परसेज नहीं करना पड़ता इसे हम अपने ही गार्डन में उगा सकते हैं इससे हमारी आर्थिक समृद्धि होती है और हमें आर्थिक रूप से नुकसान भी नहीं होता है फूलो की खेती का एक और फ़ायदा है कि आपका दरवाजा आपके घर आपका गार्डेन काफ़ी सुहावना और सुंदर लगता है इससे वहाँ का वातावरण भी शुद्ध होता है इससे पशु पक्षियों को आश्रय भी मिलता है तो इसलिए फूल और फ़ल ये दोनों लगाना हमारे गार्डन में अतिआवश्यक है इसका ध्यान रखा जाए कि इस पर कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए कीटनाशकों का प्रयोग खतरनाक होता हीं है हमारे वातावरण को नुकसान पहुँचाता है हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है और आने वाली जेनरेसन के लिए भी ये काफ़ी खतरनाक होता है फल सब्जियों पर कीटनाशकों का प्रयोग इससे हमारे भूमिगत जल भी प्रदूषित होते हैं और बारह हमारे सराउंडिंग्स जितने भी वातावरण है वो काफी प्रभावित होते है इससे पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं इसीलिए इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए जितना भी हो प्राकृतिक तरीके से हमें इसका खेती करना चाहिए और इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए प्राकृतिक रूप से उगाए गए फ़ल सब्जियों और फूलों से हमें काफ़ी फायदे होते है इससे हमारे हमारे घर और बगीचे को सुंदरता तो मिलती हीं है साथ में हमारे स्वास्थ्य भी इससे रिलेटेड होते है स्वास्थ्य का रिलेशन इससे काफ़ी जुड़ा हुआ है इसलिए फ़ल और सब्जियाँ उगाना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हवा और पानी ज़रूरी है हवा और पानी की शुद्धता भी इस पर काफी तरह से निर्भर करती है इसीलिए फ़ल सब्जी और फूल को हमें बड़ी प्रमुखता से हमें आस पास के बगीचों में आंगनों में दरवाजों पर लगाना चाहिए अगर इस इसके उगाने की क्रम में जगह का भी अभाव हो तो इसका उपयोग हम गमलो के माध्यम से कर सकते है गमलो में उगाया जा सकता है छतो पर छोटी छोटी क्यारियाँ बना कर फ़ल और सब्जी हम उगा सकते हैं इसलिए कि हमें फल और सब्जी जब भी जरूरत पड़े हमें हमारे घर में ही उपलब्ध हो हम इसे बाहर से परसेज़ न करे इससे हमारा आर्थिक नुकसान भी ना होगा और हमें कीटाणु रहित और कीटनाशक रहित फल और फूलों की प्राप्ति हो सकेगी अतः इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी किया जाए कि फ़ल और सब्जी हमें अपने गार्डन में हीं उगाना चाहिए